हेलो हेलो हेलो

अच्छा सुनू हम हैया आबि रहल छी आबैके कोशिशमे छी हमरा हमरा होइए पाँचे मिनट पाँच दस मिनट लागत आबैके आयब

अच्छा अच्छा अहाँके जरूरी काज यए तऽ ठीक यए हम तुरन्त आबि रहल छी हम हैया पाँचे मिनटमे आबि रहल छी पाँच मिनट तऽ हमर घर कनिटा दूर छै आबैमे कनिटा तऽ लेट लागबे ने करत तऽ अबैत छी हम हम बाजै छी महिषीसँ हम तऽ महि अहाँके घर एँ हम नहि बुझलहुँ जे अहाँ महिषीसँ बाजैत छी हमरा तऽ भेल जे अहाँ महिषीसँ बाजैत छी तऽ अहाँ तऽ दरभङ्गा अहाँ कहि देतियै ने पहिले जे हम दरभङ्गासँ बाजै छी नहि नहि अहाँ नहि नहि अहाँ इन्तजार करू हम आबैके कोशिशमे छी हमरा एकटा कार छै ओ कारसँ हम आबै छी नहि नहि नहि हमरा अपने कार छै ओही कारसँ हम आबैके कोशिशमे छी अच्छा जतेक जल्दी होइ छै जाम होइ लए दियौ लेकिन हम आबैके कोशिशमे छी अच्छा अच्छा बौआसभके छुबैलेल नहि दियौन अहाँ परहेजसँ रहू हम आबैके हम आबैके कोशिशमे छी अहाँ चिन्ता नहि करू अहाँ रहै लेल दियौ मोटरके हम मोटर जतेक जल्दी होइ छै ठीक करैके कोशिशमे छी ठीक छै ठीक छै थैंक यू